हाँ सर जय हिन्द अरे हम बोल रहे हैं यहीं अपने मेजइ से अरे वो हमारा एक सामान बैग में था वो गायब हो गया भरा हुआ बैग था अरे बाहर गए थे थोड़ा सा गायब हो गया अब वो कैसे करें उसको आप बताइए आप हमको कुछ सलाह दीजिए

अच्छा अच्छा अच्छा सर अच्छा तो सुनवाई होगा न अपने नजदीकी चौकी हाँ सर हाँ हाँ हाँ ठीक हाँ सर हाँ हाँ वही पूछ रहे हैं कि वही पैसे वाली बात तो नही करेंगे घूस खोरी तो नही करेंगे हाँ हाँ वही अच्छा अच्छा

ठीक सर ठीक ठीक हाँ लेकिन सर हलो तो सर यही जाए न चौकी पर अपने नजदीक वाले पर हाँ हाँ वही वही वहाँ इंचार्ज चौकी इंचार्ज से मिलना पड़ेगा हाँ हाँ कंप्लेन अपना नोट कराना पड़ेगा न हाँ वही बात पूछ रहे हैं आपसे ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ हाँ